सदियुनि सां माण्हुनि जो जानवरनि सां हिकु रिश्तो आहे राजाऊं महाराजनि जे समय में बि माण्हू घोड़ा हलाईंदा हुया ऐं अॼु बि माण्हू घोड़ा हलाईंदा आहिनि माथेरान मे ॾिसो त घोड़ा उहो कमाइण लाइ हलाईंदा आहिनि ऐं जामु जॻहियुनि ते खेल मे बि वापरींदा आहिनि घोड़ा असांखे ईअं न सम्झणु खपे जेको माण्हू घोड़े जी सवारी करे थो की हो पैसे जे पोयां पागल आहे या जूअनि में आहे इहो बि हिकु खेल आहे जीअं क्रिकेट आहे कबडी आहे घोड़ी जी सवारी बि हिकु खेल आहे हिन खे खेॾण लाइ हिकु कला खपंदी आहे हिकु सेखारिणी खपंदी आहे असांजो घोड़े सां हिकु गहरो रिश्तो थी वेंदो आहे असां जानवरनि खे बि परिवार जो हिकु सदस्य करे था छॾियूं घोड़े जी सवारी असांखे प्रेरित कंदो आहे की जानवर ऐं माण्हू गॾिजी मिली रही था सघनि